माय आबादखौ आङो जोबोद मोजां मोनो जोङो जोनोमनिफ्राय बिमा बिफानि आबाद मावनानै जोंखौ जाहोबोनाय आरो आबाद थिलियाव आबाद थिलिनि नुथाय जेरैबायदि समायना रमायना बेखौ नुनानै आं बिखेखै बांसिन मोजां मोनो आरो आबाद फोथाराव थानानै गावनि गोसोफोखौ दुखु दाहा गासिबखौबो बावलांनो हायो आरो जोङो बर' हिसाबै आबादनि सायावनो बांसिन सोनारनानै जोङो थानांगौ जायो बा आबादनि सायावनो जोङो जिउ खुनो गोनां जायो बेखायनो आङो आबादनि सायाव बांसिन मोजां मोनो दा आबाद खालामोब्ला मानसिनि गोसोआ आबादनि नुथायजों जोङो जोबोद खुसि खालामनानै थानो जोङो हायो